جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مجھے پرانے گانے سننا یا گنگنانا زیادہ پسند ہیں تو میرا جو سب سے پسندیدہ گانا ہے وہ میرے محبوب فلم کا گانا ہے تو اس کی ایک لائن میں آپ کے سامنے گنگنا دیتا ہوں بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہیں